शीत कडी नुस्तें बांगड्याचें मोळ लोणचें तांबडी भाजी रोस आमलेट चणा भाजी आलेबेळे बेबीट दाळ धोदोल केळ पेची फिळ्याची भाजी वाटाण्यां भाजी शंकर पाळी मोदक सुंगटाची किसमूर गोडशें चोरीस पांव शेरयो तिसऱ्यो गोड फोव बटाट फोव उसळ चकऱ्यो आंबाड्याची कोडी सासवां चिकन शाकोती दोश मुघाटी सोलकडी चण्या रोस खतखतें